योगा केल्या उपरांत आमकां शारिरीक भलायकी बरी अशी अनुभवाक आयल्या योगा करात आनी निरोगी रावात असो संदेश रामदेव बाबा सगळ्यांकच सांगत आसता पूण ते सांगतूच नासता तर ते सदांच योगा करतात आनी व्हडली व्हडली शिबीरांची आयोजन करून सगळ्यांक ताचे गिन्यान दितात पयलिंच्या तेंपार सगळे लोक आपली कामां हातांनी करताले रगड्यार वांटप हातान कपडे धुवप बांयचें उदक राजवान ओडून काडप लागीं खंय वचपाचें आसल्यार चलत वचप आनी हातुनूच मनशाच्या आगांक शरीराक सगळो व्यायाम जातालो आनी वेगळो योगा म्हणून करपाची गरज पडना आसली रातची न्हीद बरी पडटाली आनी आरोग्य बरें उरतालें ताज्या बरोबर आतांच्या ह्या धांवपळिच्या युगांत सगळ्यां जाणांक कामाक वचपाची घाई आसता घरचें काम कोणें करप हो प्रस्न निर्माण जातकच गेले रोखडेंच हॉटेलांत आनी थंय ही ओर्डर ती ओर्डर आनी चमचमीत खावप शरिराक व्यायाम ना तोडांचेर नियत्रंण ना मागीर कितें जालें हॉटेलांत तें कितें कितें घालून जेवण तयार करतात जालें तातूंत ताजो कांयच फरक पडना हो सॉस तो सॉस तें आजिनोमोटो ते तेल कसलें वापरतात ते कोणाक खबर आनी ताका लागून मनशाच्या आगांक चरबी वाडटा मनीस मोठो जावपाक लागता आनी ताका लागून हार्ट अटॅका सारकें दुयेंसांक तांकां तोंड दिवचें पडटा आनी मनशाचे लायफ पळोवपाक गेलें जाल्यार आतां खूब कमी जाल्लें आसा पयलींचो मनीस योगा करिनासतना कमीत कमी साठ सत्तर अयशीं णव्वद मेरेन जगला पूण आतांच्या लोकांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक सुद्दां अटॅक येवपाक लागल्यात आनी तरणाट्या पिडिंतच मनीस सोपपाक लागला तर हें सगळें पयस उरपा खातीर आनी आतांच्या आधुनिकीकरणा मुळे हें सगळें सगळें नवीन नवीन जें जें कितें फास्ट फूड हें तें आयल्या ताजेर प्रतिबंद करप काय कोणाक शक्य ना पूण आपलें आरोग्य तें साबांळप तें प्रत्येकाच्या हातांत आसा तेन्ना जेन्ना बरें ना जावन पडटात मागीर दोतोरागेर वच दोतोर मागीर हो योगा हो योगा कर तो योगा कर हें वखद घे तें वखद घे हें सगळें सागंतकच मागीर आमचें मुखाल्लें चालू जाता तर दुयेंसां जावन तें वखद घेवचें परस दुयेंस दुयेंत पडपाकच जायना म्हणून योगा करप आनी आपलें घरा कडचें अन्न खावप हाजेर मातसो विचार करून पळेयात आम आमचो एक योगा सर सांगतालो कितें काय म्हणल्यार कोविड काळांत खंय ताणें मास्क सुद्दां घालूंकना आनी तो सगळ्याक प्रवास करून आयलो दिल्लीक सुद्दां वचून आयलो पूण तो म्हणटा कोविड म्हज्या मऱ्यान म्हज्या फुड्याक पावलोच ना कित्याक म्हजो योगा इतलो पावरफुल आशिल्लो की आनी म्हजी बॉडी इतली घट आशिल्ली आनी दुयेंस दुयेंस आयलेंच ना म्हज्या फुड्यान अशें म्हणून तो म्हणपाक लागलो तेन्ना विचार करात की योगा भितर कितली शक्ती आसा ती आनी आतांच्या भुरग्यांक ही ल्हान ल्हान भुरग्यांक तांकां थंडी जावप आनी कितें कितें अशें तांचें बारीक बारीक चालू आसताच आनी ताका लागून हीं भुरगीं म्हणल्यार आमच्या देशाचो फुडार ताका लागून सरकारान ह्या ल्हान भुरग्यांकच घटमूट करपा खातीर भलायकेंत बरीं उरपा खातीर शाळेसूनच तांकां योगाचो एक पिरएड लायला आनी हें सुद्दां सकाळफुडें शाळेंत करपाचें योगा प्रोटोकोल म्हणून शाळेंत करपाचें जेणें करून देशाचो नागरीक सदृढ जातलो निरोगी जातलो आनी खऱ्यांनीच सांगप म्हणल्यार योगा केल्ल्यान मनशाची भलायकी बरी उरता आनी तो शांतपणान विचार करपाक शकता आनी ताजे कडेन एक आत्मबळ अशें येता ना हांव म्हाका केन्ना म्हजे फुड्यान केन्ना दुयेंस पावपाचे ना हांव मागीर म्हजेर नियत्रंण दवरपाक शकतलो खावपाचेर जांव सगळ्यां गोश्टींचेर मनशाचें शरीर हें योगान लवचीक सुद्दां जाता आनी म्हाका सांगन दिसता की शेवटी योगा करप काय ना करप ते सगळें आपल्याचेर आसा आनी म्हजें मत थंय दिसता योगा केल्ल्यान मनीस वेवस्थीत उरतलो आनी खूब वर्सां जगतलो निरोगी म्हणून जगतलो तेन्ना शेवटाक एक सांगन दिसता कितें काय म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी घरांत केल्लें खावपाक जाय आनी हें वेगवेगळें नाका नाका आशिल्लें बाजारांतलीं सॉसां आजिनोमोटो वापरून जे चविक बरीं बरीं चव दाखयता ताजेर र्निबंद घालपाक जाय ना हांव ताजे फुड्यान वचपाचो ना आनी सदांच योगा करपाक जाय जाल्यार आमी आमचें आरोग्य साम आमची भलायकी बरें दवरूंक शकतले